دہلی میں لوگ اپنے تیوہار اور عید کے مواقع کو خوب اچھی طرح سے مناتے ہیں مکرسنکرانتی ان تیوہاروں میں سے ایک ہے اس تیوہار کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں پتنگ خوب اڑائے جاتے ہیں اور آج کل جب یہ تیوہار دہلی کے لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے تو کیا بچے کیا بوڑھے سبھی کے چہروں سے خوشیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں اور اب تو رنگ برنگ کے پتنگ اور پھول پتوں سے سجے پتنگ بھی آسمان میں قلا بازیاں کرتے نظر آتے ہیں اس تہذیبی ورثے کو دلی کے لوگوں نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے